पंज हज़ार पज सौ ॾह हज़ार पंज सौ वीह हज़ार पंज सौ हिकु लखु पंज सौ हिकु लखु वीह हज़ार